हॅलो हांव समृद्दी नायक उलयतालें हांवें एक ऑर्डर प्लेस केल्ली थ्रू फ्लिपकार्ट हांवें ती ऑर्डर प्लेस केल्ली आनी ताची डिलिव्हरी डेट आज आसलेली चार मे दोन हजार चोवीस हांवें एड्रेस सावंयवेरेम फोंडा गोवा असो घातिल्लो पूण हांव आज ह्या एड्रेसार अवेलेबल आसपाना म्हणून हांवें एड्रेस चेंज करून डायरेक्ट रेट ऑफ फूड एन्ड ड्रग्स लेबरिट्री बांबोलीम पेनजीम गोवा असो घातला हांवें हो एड्रेस रातीच अपडेट केला आनी म्हाका मॅसेज सुद्दां आयल्या एड्रेसीस अपडेटेड सक्सेसफुली म्हणून पूण म्हाका आज मॅसेज आयला पार्सल डिलिव्हरीची आनी तितून पार्सलचो डिलिव्हरी एड्रेस सावे वरीन फोंडा गोवा आसा हांवें राती अपडेट केल्लो अरशी एड्रेस तरी पूण म्हाका सावेरेन ह्याच एड्रेसार डिलिव्हरी जातली म्हणून म्हाका मॅसेज येयल्या आनी सावंयवेरेम हो घरचो एड्रेस आसलो आनी त्या एड्रेसार सद्द्या कोणूच ना पार्सल घेवपाक त्या खातीर हांवेन चेंज केल्लो एड्रेस म्हाका मात्शे बांबोलीम ह्या एड्रेसार डिलिव्हरी जाय आसलेली हांव साडे पांच सुद्दां ह्या एड्रेसार आसतले म्हाका मात्शे ह्या एड्रेसार डिलिव्हरी मेळपाक शकता प्लीज